गोवमेंटान खेळाचेर आनीक पयसो मडपाक जायो कित्याक तो लोक म्हणटात इंडियांत ओलंपिक्साक बीन हें मॅडल्स ना कांय नाय पयलें तर आमचे इंडियांत स्पोर्ट्स सारको चलोना लोक स्पोर्ट्स गोवर्मेंटान पयशे देखून म्हटल्यार लोकांक आपणाच्या भुरग्यांक स्पोर्ट्सान मुखार करियर करपाक दिनात माग आनी तोच लोक मागीर वसोन म्हणटा इंडियाक गो गोल्ड मॅडल हाडपा जायना सिल्वर मॅडल हाडपा जायना जर तर लोक पयलोच आपणाच्या भुरग्यांक खेळान करियर करपाकूच दिना जाल्यार भुरग्याक मॅडल कोण हाडटलो आनी जे भुरगे खेळटात ते खेळटान खेळोन व्हड जाल्यात तांकां खेळाची आवड आसा जाल्यार तांकां खेळपाक दिवपाक जाय जर तर खेळपाक दिना आनी मागीर तोच लोक तर म्हणटा इंडिया कडेन मॅडल ना वा सिल्वर ना गोल्ड मॅडल कांयच ना कशें जातलें गोवोरमेंट पयसो मोडटा खरो पूण गोवोमेंटान स्कुलांनी वा दुसऱ्या कॉलेजीनी आनीक स्पोर्ट्साचें कॉम्पिटिशन बीन ऑर्गनायज करपाक जाय कित्याक जर तर भुरग्याक स्पोर्टसान करियर करपाक आसा ताका करूंक मेळपाक जाय करियर जाय जायत्या भुरग्यांक स्पोर्टसान करियर करपाक जायो पूण तांच्या आवय बापायक लागून ते करपाक वचनात कित्याक ती तांकां स्पोर्टसान कांय स्कोप ना मुखार कांय करपाक मेळना अशें म्हणून तांकां डिमोटिवेट करतात आनी ताकाच लागून मागीर ओलंपिक्स वा आनी कसले इंटरनॅशनल नॅशनल हितून भुरग्यां भुरग्यांक मागीर मॅडल्स बीन मेवोनात गोवर्मेंट्स स्पोर्ट्सां खातीर फंड्स दिता पूण तो फंड्स दितात ते सारके भुरग्यांक पावनात तें अर्देच भुरग्यांक पावता आनी अर्दे पावचे न्हू पयले मदींच लोक खातात आनी आनी ऑफिशल्स पासून ऑफिश गेम्स फू गेम्स ऑफिशल आसताय ते चड इंट्रस्ट दवरनात गेमीचेर ते फोकोत जे सपोज कोणें तांकां पयशे दिले गेम फिक्स केली जाल्यारच ते गेम फिक्स केली जाल्यारूच ते सारके चयतात आनी कोण पयशे येतात तांकां जिखयतात आनी